अच्छा हाँ आ जाएंगे हम अड़ोस पड़ोस की और महिलाओं को ले कर देखने आपकी आपके हाँ अच्छा हाँ हम अच्छा

तो हम एक दो महिलाओं को इकट्ठे करके यहाँ से अच्छा अच्छा

और रेट क्या है आपका मार्केट से अच्छा अच्छा अभी नहीं आपकी नई दुकान है तो कंशेसन तो होना चाहिए कुछ कम हाँ अभी हम पुराने हम पुरानी दुकान छोड़ कर आएंगे आपके यहाँ तो वो दुकान वाले भैया फिर हाँ हाँ ठीक है फिर तो हाँ हाँ ठीक है न

आएं आएंगे देखो हाँ साड़ी लेने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ना हाँ हाँ जरूर जरूर आएंगे जरूर और अपने दोस्तों को भी लाएंगे साथ में ताकि आपकी दुकान पर कुछ माल हम खरीद सकें अच्छा लगेगा तो दोस्त लोग भी खरीद सकें ठीक है आएंगे भाभी जी आपकी दुकान पर जरूर आएंगे हाँ